आतां आतां हालींचे काळांत लॅपटोप जाल्यात मोबायल जाल्यात पोनां आसलीं तीं ना पयलीं पेनांचेर बरोवन धाडटाले कितेंय खंयीय कसली गजाल जाल्ली बरोवन ती लेटर टायप करपाक पडटाली पेनांचेर आतां तें तशें ना आतां तें लॅपटोप जाल्या मोबायलाचेर एक हें केली मारली तेन्ना ती रोखडे पावता मोबायलाचेर फास्ट जाता कसलीय गजाल वायट बरी गजाल ती बेगीन पावता बेगीन जाता लॅपटोपाचेर बी जाता मोबायलाचेर चड जाता मोबायलाचेर टाक टाक करून बेगीन फास्ट मैसेज पावता मोबायलाचेर मैसेज बेगीन पावता रेंज आसल्या कारणान ती बेगीन पावता तशें आमकां आतां पेनाचेर जायना मोबायल बेगीन फास्ट जाता लॅपटोप जायना मोबायलाचेर बेगीन जाता बेगीन मैसेज पावता